دہلی کی اپنی ایک سمردھ پرمپرا رہی ہے سمردھ روایت رہی ہے اور چونکہ یہاں پہ ٹورسٹ سب سے پہلے جہاں سے بھی آئیں گے خاص طور پہ ودیسوں سے تو ان کو دہلی ایک ان کے اواگمن کا ایک راستہ ہے اس لیے ان کو یہاں بھی ہو کے گزرنا پڑتا ہے پورے دیس میں کہیں جانا ہوتا ہے تو عموماً تو دہلی میں خاص طور پہ دیکھنے کے لیے بہت ساری چیزیں تو ہیں ہی ان کے ساتھ میں یہاں کے تیوہار اور یہاں کی جو کلچرل جو چیزیں ہیں وہ بہت مہتپورن ہیں یہاں ہولی جو ہے یہاں کی وہ خاص طور پہ متھرا کے بعد میں بہت دھوم دھام سے منائی جاتی ہیں پریٹک اس کو دیکھنے آتے ہیں اور یہاں دیپاولی بھی ایک بہت دھوم دھام سے منائی جاتی ہے اور نظام الدین اولیا کا جو عرس ہے وہ بھی یہاں پہ خاص طور پہ پورے دیس کی نگاہیں اس پہ رہتی ہیں جو سردھالو لوگ ہیں وہ لوگ آتے ہیں وہاں پہ اور سیاح کے لیے یہاں پہ ایک سب سے اچھی چیز وہ یہ ہے کی خاص طور پہ جس دن پندرہ اگست اور چھبیس جنوری جو ہمارے دیس کے دو مہتپورن دن ہیں اس پر یہاں پہ پریڈ ہوتی ہے لال قلعے پر لمبی پریڈ ہوتی ہے وہاں پر دیس کا جو بھی پردھان منتری رہتا ہے وہ آیوجن کرتا ہے اور وہ ایک دیکھنے لائق چیز ہوتی ہے پریٹکوں کے لیے سب سے مہتوپورن چیزوں میں سے وہ بھی شامل ہے